हिन्दी भाषा सभी लोग बोलते हैं हिन्दी भाषा लोग सभी लोग पसंद करते हैं सांस्कृतिक में सब लोग हिन्दीए पर है लोग के सब लोग हिन्दीए में बोलते हैं बहुत प्रचलित है हिन्दी भाषा हिन्दी भाषा सब लोग बोल कर अपना अपना काम करते हैं धंधा करते हैं सब लोग सब वैसी लोग हिन्दीए बोलते हैं सब लोग हर लोग हिन्दीए को विचार करते हैं संस्कृति को वो विचार करते हैं इंग्लिश में आप लोग पढ़े लिखे हैं जो बोलते हैं लेकिन हिन्दीए में बेशी अभी भी चलता है वैसे लोग औरत सब हिन्दीए में बेशी बोलते हैं लड़का बच्चा बुतरू सब इंग्लिश बहुत यूज़ करता है लेकिन लेडीज़ सब हिन्दी बेशी बोलते हैं फिर हिन्दी कभी नहीं उठेगा हिन्दी प्रचलित है हिन्दी हिन्दी भाषा में लोग सब लोग बोलबे करेंगे